ہمارے گاؤں میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے لیے آپس میں بیٹھ کر کے بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں اس میں جو غلط ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیسیزن کرتے ہیں اور جو یہ اس کو ہم پنچایتی ہی کہتے ہیں پنچایت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جس کی بھی غلطی ہو اس کو اس کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے پھر اس کو آپس میں صلح کروا دیا جاتا ہے اور اسی طرح ہمارے پروج بھی ہمارے جو پہلے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے اور اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز گھر کی بات اپنی پنچایت کی بات اپنے سماج کی بات اپنے گھروں کی بات سب اپنے ہی پاس رہ جاتی ہے یہ کسی اور کے پاس نہ جاتی ہے اسی لیے اسی لیے ہم لوگ اس کو بہت ہی اچھے مانتے ہیں کہ آپس میں ہی آپس میں ہی اپنا ہر چیز کو سولو کر لیں اپنے آپس میں ہی ہر چیز کو حل کر لیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جیسے کہ کوئی زمین کا معاملہ ہو گیا کوئی چیز کا معاملہ ہو گیا کسی سے لڑائی ہو گئی کسی سے جھڑپ ہو گئی اس کو آپس میں سلجھا لیتے ہیں اور ہم چار دس لوگ بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد آپس میں سلجھ جاتی ہے یہ باتیں پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہی ہر چیز کو آرام سے یعنی کہ سولو کر لیتے ہیں اپنے آرام سے ہی ہر چیز کو ہم ختم کر لیتے ہیں آرام سے ہی ہم ہر چیز کو اپنے میں ہی اپنی معافی تلافی کر کے دوسروں سے غلطی کی احساس کروا دیتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ پنچای یعنی کہ گاؤں میں بیٹھ کے ہی ہر چیز کا یعنی کہ حل کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہمارے ضلع میں بھی اس چیز کا بہت اچھا نام ہوتا ہے کہ یہ گاؤں بہت ہی اچھی ہے جوکہ کوئی بھی اس گاؤں سے کوئی بھی کیس ویس نہیں آتی ہے اچھی بات ہے یہ